चलो हून अस गल्ल करने आं की साढ़े मेरा भ्राऽ ई समझो जां मेरे म्हल्लेदार न बड़े मुड़े कुड़ियां जिनें डिग्री करी ओड़दी कॉलेज़ कशा लेई ते ग्रैजूएशन समझो करी ओड़ी उनें की मतलब साढ़ा बैकवर्ड जिन्ना एरिया ऐ ओह्दे स्हाब कन्नै उन्ने बहोत शैल तरीके कन्नै कुस सेवंटी फाइव लेइयै पास होये कोई सेवंटी सेवन करियै पास होये बहुत मतलब उनें कंट्रीव्यूशन दित्ता उनें कॉलेज़ बिच बड़े एक्टिव रेह दे हून जेह्ड़ा अस आक्खी सकने थोह्ड़े जेहा कि इन्ने ग्रांऽ बिच्चा उट्ठियै बाहर आना उत्थें भी पढ़ाई करनी ते ओह् ग्रेजूएट बिच जाना ओह् बहुत बड्डी गल्ल ऐ उनें लोकें लेई की के उनें लोकें गी इन्ना नॉलेज़ निं ऐ इन्ना पता निं ऐ केह् वैल्यु ऐ पर एट प्रेजेंट दिक्खेआ जाए ते ग्रेजूऐशन किश बी निं ऐ

एह् बहुत बड्डी चीज़ ऐ ग्राएं गितै अस एह् गल्ल आक्खी सकनेआं ते होर केह् आक्खी सकनेआं आं कि हां अपने कम्म बड़े शैल तरीके कन्नै करदे किश मेक्सस करा दे ते कुछ छुड़ी बी बैठे दे किश अपने स्हाब कन्नै स्हेई चला दे न में चाह्न्नी आं कि अस अपनी पढ़ाई कंटीन्यू करनी चाहिदी अं'ऊ उनेंगी समझानी आं उ'ऐ में सोचा नी आं की में अंडर ग्रेजूएट स्टूडेंट आं ते में चाह्न्नी आं कि फर्दर स्टडी करनी चाहिदी की के पढ़ाई कदें बी जेह्की ऐ ओह् जादा निं होई सकदी तुस जिन्ना पढ़ो उन्ना घट्ट ऐ बड़ी बड्डी दुनियां ऐ ते जिन्ना पढ़ो उन्ना घट्ट ऐ इनें शब्दें गी कन्नै अपनी गल्लबात कन्नै खत्म करना चाह्न्नी आं